बार्देसांतल्या म्हापश्यां शहरान गोंयांतली सगळ्यांत व्हडली जात्रां जाता ती जात्रा म्हणजे बोडगीनचीं बोडगेश्वराची गोंयांन एक न पद्दत आसा जेतून आमी जांकां पुजता तांकां देव म्हणिनात तांकां राखणदार म्हणटा ते राखण करता तांकां लायक गणपती शंकर अशे देव न्हू मनशाच भशेन आसता खांद्याचेर कामळ घेता हातीन मशाल आसता त्या मशालीचेर आनी हातीन एक दांडो आसता त्या दांड्याचेर घुंगरू आसता कोणूय ह्या वाठारांत रावता वा ह्या वाठारांत येता तेंचे ते राखण करता हांव मनांतल्यान ताका सगळ्यांत चड मानता आनी अशें केन्नाच जावंक ना की हांवें बोडगीनीक उलो घातला आनी तो म्हाका पावूंक ना तो सदांत आपल्या भक्तांची रक्षण करता आनी तेची जात्रा म्हणजे खूब व्हडली आसता पांच दीस जात्रेचे म्हत्वाचे दीस आनी तेच्या भायर आनी थोडे दीस आसता व्हडली फेरी आसता लोक पुरो पुराय गोंयच्यान हांगा येता आनी देवाचे दर्शन घेता देवाक आपले सांगणे सांगता दुख्ख दर्द सांगतात तेच्या कडल्यान राखण मागतात गोंयची आनी एक संस्कृती म्हणजे गोंयाचो शिगमो घरच्या वाठारांनी गांवागांवांनी शिगमो सादर केल्लो वता सगळें लोक शिगमो करता मांडार येता देवाक विनवणी करता आनी मागीर आपलो शिगमो सुरू करता